दखाननिफ्राय बेडशिट सुटिनि बायदोंमोन आङो दाखालिसो मानि साननै सानथामजों सुनायावनो रंगा गनानै जुदा जिवावबो नांजाब जोबबावबाय दा नायनो गाज्रि नुबाय